بھیا آپ مجھ سے آن لائن مت لیجیے میں آن لائن نہیں استعمال کرتی آپ مجھ سے کیش لے لیجیے آپ کی ویسے بھی جو پیسے بنے ہیں تین سو پچہتر روپے بنتے ہیں اور آپ مجھ سے پیسے لے لیجیے کیش آن لائن میرے پاس اسکینر بھی نہیں ہے میں استعمال بھی نہیں کرتی اور بھیا میرے پاس چھٹے بھی نہیں ہیں تین سو پچہتر روپے آپ لے لیجیے اس میں سے آپ لے سکتے ہیں آپ لے لیجیے آپ مجھے پچیس روپے واپس دے دیجیے گا یہ چار سو روپے ہے میرے پاس آپ اس میں سے لے لیجیے اپنے تین سو پچہتر روپے آن لائن میں نہیں دے سکتی میں چلاتی ہی نہیں آن لائن